ओ गुमै बुं औ बुंलाय गुमै

ए आंथ' लांखायो लांनाया हा आंथ' बयखौबो लांखायो मा

गान्दा नुयो मैदेर नुयो मिन्थिबाय बायदिसिना थाइगार माबा ओ सिम्फान्जि बहुद बायदिसिना जुनारफोर दङ

औ औ

गारिया आंनाव दंखायो

हेल' गुमै औ आंनाव दंखायो उइनगार दंखायो

हजोंहाय माने जेन'बा बे बिथोराव नायोब्ला आंनि गारिखौ बैयाव दोनबाय गावसिनियाव गारि हमफिनबाय गोदान जिपसि गारि हमहैनांगौ हजोंबो भारा लायो खिन्थु जायखिया लोगो लाफादोब्रा नों हारसिंब्ला भाराया बांसिन गोलैगोनना ओम माबायावसो जागोन जानुवारियाव

थांथारोब्ला डिसेम्बराव थांनो हागोन औ आं गाबोन खबर लाफिनगोन खेबसे दै दे दे जागोन दे औ दे दे औ दे दे दे